ہمارے ضلع میں بہت ساری مشہور عبادت گاہ موجود ہے جہاں لوگ اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں مسلم کمیونٹی کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عید کے موقع پر یا عیدالاضحیٰ کے موقع پر یا عیدالفطر کے موقع پر اور اسی طریقہ سے ہندو مذہب میں لوگ مندر میں پوجا کرنے جاتے ہیں اور یہ ہمارے تیوہار میں ہمارے فیسٹیول میں بہت کام آتے ہیں جیسے ہمارے یہاں مسلم کمیونٹی کے میں عید کا موقع ہوتا ہے تو لوگ وہاں جا کے عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طریقہ سے دیوالی ہو رکشا بندھن ہو اس میں ہندو لوگ اپنے مندر کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس اس سے ہماری شناخت بھی معلوم پڑتی ہے کہ ہمارے یہاں پر کس طریقے سے تیوہار منایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے کئی جگہوں پر میلہ بھی لگتا ہے یہاں ہماری ریاست میں جیسے کہ دیوا میں دیوا میلہ مشہور ہے رام لیلا میدان مشہور ہے یہ سب مشہور چیزیں ایسی ہیں جو کہ پوری دنیا میں جن کا نام ہے اور دنیا بھر سے حالانکہ ہمارے ملک سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے اپنے عبادت کرتے ہیں